ٹیکنالوجی نے ملازمت کی مختلف مواقع کو کھولنے میں اس طرح مدد کری ہے کہ آج ہر ایک دفتر میں ایک پرسنل کمپیوٹر دیا جا رہا ہے جس پہ کام کر کے دفتر کے دیگر کاموں کو بےحد خوبصورتی و آسانی سے انجام دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیکنالوجی نے دفتروں میں فوٹوسٹیٹ مشین پرنٹر فیکس مشین جیسی آدی جگہوں کو بھی حاصل کر لیا ہے جس کی مدد سے ایک سمپل ڈاکیومینٹ بنا کر اس کی آسانی سے کاپی نکالی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ دفتر میں موجود نئے پروجیکٹس کو پاورپوائنٹ پرزنٹیشن کے ذریعے بھی ہم یا دکھا سکتے ہیں کچھ مختلف ڈگریاں جو آج کے دور میں ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہیں جیسے بی ٹیک بیچولر آف انجینئرنگ یا بی بی بی سی اے بیچولر آف کمپیوٹر اپلیکیشنس جن کو طلباء حاصل کر سکتے ہیں